जय झूलेलाल नचणु ॻाइणु मानी ठाहिणु चित्रकारी इहे सभु जानकारी असांखे यूट्यूब जे ज़रिए सां मिलंदियूं आहिनि पंकज भदोरिया जिन खे मास्टर सेफ आहे